ड्रॉईंग करणु हिकिड़ी सुठी कला आहे ऐं ड्रॉईंग क्लासिस अटेन करिणा या वर्कशॉप में हिसो वठिणो जाम सुठो थींदो आहे हुन में जाम ॻाल्हियूं सिखण लाइ मिलंदियूं आहिनि साए शायदि तव्हां ड्रॉईंग ठाहींदे ठाहींदे किथे अटकी था पओ त हुनजो बि निदान हिन वकशॉप मां या ड्रॉईंग क्लासिस मां मिली वेंदो आहे माण्हू जाम कोशिश कंदा आहिनि सुठे खां सुठी ड्रॉईंग ठाहिण जी ऐं जो सुठी ड्रॉईंग ठहीं थी वञे त हुनखे घणेई माण्हू पसंदि बि कंदा आहिनि ऐं पैसा ॾेई करे उहा शइ उहा ड्रॉईंग वठंदा बि आहिनि ऐं हुन ड्रॉईंग खे फ़्रेम करे पंहिंजे घर में लॻाईंदा बि आहिनि मां हिकु दफ़े ड्रॉईंग सिखण लाइ हिकिड़े ड्रॉईंग क्लासिस में वियो हुअसि ॾह मिन्ट वेठसि कुझु ठाहियो पर मां हुन में अटिकी पियसि त मूंखे उते ॿुधायो वियो त हीअं कंदा त हूअं क्लीअर थी वेंदी सुठी ठही वेंदी मां उअं कयो ऐं मूंखे उहो तरीक़ो ॾाढो पसंदि आयो त मां पंहिंजी कलाकारी में अॻे हिकिड़ो क़दमु वधाए सघियसि